सॼे महाराष्ट्र में होस्पिटलुनि जो जेको हाल आहे उहो सुठो आहे नंबर वन आहे ऐं असां जे एरीया में जॻहि जॻहियुनि ते साफ़ सुथरियूं हॉस्पिटलस आहिनि जंहिं में जामु सुठी सेवा ॾिनी वेंदी आहे ऐं कोरोना जे टाइम ते खां वठी असां इहो अनुभव कयो आहे त हिते दवाउनि जी जेका काई बि किलत न थी जेके सुयुंनि जी बि काई किलत न थी ऐं डॉक्टर पंहिंजे मरीज़नि जो जामु सुठी तरह सां ख़्याल रखंदा आहिनि